हमरा व्यक्तिगत लक्षण इएह लागैत छै कि हम हमर तऽ भए गेल छै ताकि हम आबए वाला समयमे अपन आबए वाला समय अपने बाल बच्चाके बढ़िआँ जगह पे शादी बिआह कराए सकैत छिऐ ताकि ओ अपना जीवनमे खुश रहए आओर अच्छे से अच्छे से रह सकैत छै इसीलिए हम इएह सोचे छिऐ कि मतलब ओ सब अच्छे घरमे अच्छे घरमे शादी बिआह कराए दिऐ आओर खुश रहए इसलिए ओ अपन व्यक्तिगत जीवन भी अच्छा से गुजार सकैत छै आब तऽ हमरा उमर नहि छै उमर भी भए गेल छै हमर इसलिए आबए वाला समयमे जे भी छै हमरो परिवारमे सबके अच्छा से आबए वाला समयमे छै अच्छा से हुए इसलिए हम कहैत छिऐ कि अपन जे परिवार उरवार छै अच्छा से आओर की कहिऐ जेनाकि पहिला छै कि ओ अपन व्यक्तिगत जे आओर बाल बच्चा सुखी रहए आओर जे आबए वाला समय जेनाकि भए गेलै तीन चारि साल बाद जे हमर बच्चा छै शादी उदी होए जीवनमे अच्छा से रहए खुश रहए आओर बढ़िआँ रहए ताकि ओकरा कोनो चीजके दिक्कत उक्कत भी नहि होए इसलिए हम कह सकैत छिऐ अपना गुजारा सुख शांति से कर सकैत छै जेनाकि आबए वाला आओर अपन जीवनमे अच्छा से गुजारा कर सकैत छै इसलिए ओ अपना जे भी छै अपना बढ़िआँ से सारा कहि सकैत छै ताकि ओकरा कोइ चीजके दिक्कत उक्कत भी नहि हुए आओर आबए वाला समयमे ओकरा किसी भी कोइ भी चीजके लिए जरुरत नहि पड़ैत अपना सारा चीज करके खेती गृहस्थी अपना सकैत छी जेनाकि ओ अपना काम वाम देखि सकैत छै आबए वाला समयमे इसलिए जादे दिक्कत उक्क्त भी नहि होए वाला छै कि अपना कोइ भी काम वाम अपना समाजसँ कर सकैत छै खेती उति तऽओ भी कर सकैत छै बादमे जेनाकि अपना सारा काम वाम जैसे कर सकैत छिऐ इसीलिए हम इएह चाहैत छिऐ कि हमर बाल बच्चा सुखी उखी रहए ताकि ओकरा कोइ दिक्कत उक्कत नहि होए बादमे कि पैसा उसाके भी दिक्कत उक्कत नहि होए इसलिए हम अपना जीवन सुखीमे जिए आओर अपना सारा जीवन अच्छा से काटे इसलिए हम चाहैत छिऐ कि जादा ताकि ओ अपना जीवन सुखमय जिए परेशानीके बाद भी बहुत कहि सकैत छी के लिए केओ भी वैसन किछु दिक्कत उक्कत नहि होए जेनाकि हो गेलै समान उमानके लिए पैसा उसाके दिक्कत उक्कत नहि हो इसलिए हम सब किछु बाल बच्चाके नाम करऽ चाहैत छी ताकि ओ अपना आबए वाला समयमे अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकए शादी बिआह भी अच्छा घरमे कर सकी ताकि ओकरा दिक्कत उक्कत भी नहि होए इसलिए बोले रहिऐ ताकि अपना आबए वाला समय जेनाकि कोइ चीजके शादीके बाद कोइ चीजके दिक्कत आब खेती गृहस्थी ताकि कोइ चीजके दिक्कत उक्कत भी नहि हो इसलिए हम बोलए चाहैत छिऐ कि जितना भी जमीन जायदाद प्रोपर्टी सब छै सब अपना अपना बच्चाके नाम पर राखु आओर किछु आब आबए वालामे जहाँ तक कि अपना पूरा सारा चेक होइत छै प्रोपर्टी उरपट्टी जितना सारा किछु भी छै ओ सब ओकरा नाम पर इसलिए ताकि ओ अपना पूरा जितना भी सब किछु ओतना बढ़िआँ से जिन्दगी गुजार सकए ताकि ओकरा आबए ताकि ओकरा आगे चलके कोइ चीजके दिक्कत उक्कत नहि होए इसलिए हम चाहैत छिऐ कि ऐसा बढ़िआँ से होए आओर जितना भी सब किछु ओकर नाम कर देबइ जमीन जायदाद शादी बिआहके बाद भी अपना अच्छा से गुजारा कर सकैत छै ओकर आगे चलिके कोइ नौकरी उकरी नहि लागलै तऽ जितना जमीन घर पे भी गुजारा कर सकैत छै इसलिए हमनीके इएह सोचले रही कि अपना सारा जमीन जायदाद कए देबै आओर कभी मतलब ताकि आगे चलके ओहो कभी भी वैसन नहि सोच सोचले कि जमीन उमीन नहि बादमे दिक्कत उक्कत सब होतै बस इएह कहबै कि बढ़िआँ आब कखन शादी उदी हो जाए बेटीके ताकि अच्छा घरमे शादी हो जाए आओर अपना सही से गुजारा कर सकए बस आओर कोन चीज बस इएह कहबै आओर जे भी छै अपना बढ़िआँ से कर सकए आओर की कहबै